बाइकरके सामने पैघसँ पैघ चुनौती अबै छै जेना ट्रैफिक छै ओहिमे गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चलबियौ ओहिमे की होतै जे कोनो आगे बला गाड़ीके धक्का नहि लगतै गाड़ी अगर धीरे धीरे चलेबै ट्रैफिकमे चलेबै तऽ की हेतै दुर्घटनाके शिकार नहि हेबै जेना खराब मौसम छै बेसी अगर पानि भऽ गेलै तऽ की होइ छै जे गाड़ीमे रीम लोहाके रहै छै ओहिमे ब्रेक रबरके रहै छै जब ब्रेक हम दब्बै छियै तऽ ओ छओगो ब्रेक ओ रिमके पकैड़ लै छै तऽ गाड़ी आगे नहि बढ़ै छै ओहिमे की होइ छै मौसम अगर खराब रहल ताहिमे की होइ छै ब्रेक धीरे लगै छै किएकि रिम पर पानि जमा भऽ जाइ छै ओहिमे ब्रेक कनि कम लगै छै आओर उबर खाबर रोड रहल ओहिमे अगर गाड़ी अहाँ तेज चलेबै हल्का गाड़ी अछि असन्तुलन अहाँ भऽ जेबै असन्तुलनसँ की हैत अहाँके दुर्घटनाके शिकार भऽ सकैत छी संकीर्ण रास्ता छै ओतऽ अहाँ बिल्कुल दसके स्पीडमे चलियौ पन्द्रहके स्पीडमे चलियौ ताकि देख लियौ जे ओम्हर सऽ कोनो बच्चा नहि तऽ आबि रहल छै कोइ गाड़ी नहि तऽ आबि रहल छै पहिले दायाँ बायाँ दुनू देखके गाड़ी कटबियौ जमीनके कतौ फिसलन छै जेना थाल छै तऽ ओ थालमे की होइ छै ब्रेक नहि लगै छै टायरमे अगर गोटी रहल तऽ मिट्टीके पकैड़ लै छै अगर नहि रहल तऽ की होइ छै ब्रेक मारबै गाड़ी स्लिप कऽ जेतै ओहिमे की हेतै जे आदमी मरि जाइ छै कते आदमी के पएर टुटि जाइ छै जंगली जानवर छै ओकरा लेल अहाँ बिलकुल देखियौ जे कोइ जानवर नहि तऽ आबि रहल छै मरि जेतै ओहिसँ की हेतै जंगली जानवर एनाही लुप्त भऽ रहल छै ओइसँ हमरा सभके दिक्कत हेतै